आं दाखालि बेंथल बाजारनिफ्राय गांसे थामजौ रांनि खुरथा बायनां लाबोदोंमोन खुरथाया गोमो कालारनि बिराद मोजां नुनायावनो आं बिराद फसायखादोंमोन आरो दखानदाराबो होनदोंमोन नों बे खुरथाखौ लांनानै गानहैयोब्ला बिराद मोजां मोनगोन आरो खुरथायाबो गुसुनो आरो दाबादि गोलोम बोथोराव गानोब्ला थानदानो गाननानैहाय बेरायनोबो बिराद मोजां मोनगोन आरो नों बाजाराव फैयोब्ला आरो बिदिनो बेरायोब्ला नों गाननानैहाय बेरायब्ला बिराद गावखौनो कमफरटेबोल मोनगोन बेबायदिनो आं दखानदार होननायबायदिनो आं बायनानैहाय लांदोंमोन ओमफ्राय दा आं गाननानैहाय बिराद मोजां मोन्दों आरो सुनानैहाय सान्दुंआव लामोब्लाबो ओ रंआ खारा जेरै दं बेबायदिनो थादों इसिबो रं ओंखाराखै ओमफ्राय आं दा जा मोजां मोनबाय गाननानैहाय नोंसोरबो लोगोफोर गाननो गोसोब्ला फैनानैहाय लांफैनो हागोन आरो गोबां रोखोमनि कालारफोरबो मोननो हायो नों माबायदि लानो गोजा गोथां गोमो गुफुर बिबायदि रंनि मोननो हायो आंबो गाननानै जा मोजां मोन्दों आरो नों माबायदि खुरथा लागोन गोलाव लागोन ना गुसुं लागोन आरो माबायदि गाबनि लागोन नों बेखौ मोनजोबनो हागोन आंबो दा गाननानै जा मोजां मोनबाय आरो गाननानै बेरायनोबो जा कमफरटेबोल ओमफ्राय आरो बेसेनाबो बिराद खमखा लोगोफोर थामजौ रां बान लायो आरो नों खम बेसेननिबो मोननो हागोन आं दा थामजौ रांनि खुरथाखौ बायनानैहाय गाननानै जा मोजां मोनबाय आरो गाननोबो जा कमफरटेबोल आरो खुरथायाबो बिराद गुसुनो गोलोमबोथोराव गाननोहाय बिराद मोजां आरो खुरथानि बेसेनाबो खम आरो कुवालितिआबो बिराद मोजां गोबाव जोरगोन नोंसोर गाननानै बिराद मोजां मोनगोन आरो बेरायनाय मानायाव आरो क्लासफ्राव गानोब्लाबो नोंसोर गाननानै बिराद कमफरटेबोल मोनगोन आंबो गाननानैहाय जा मोजां मोन्दों दा बेखायनो जाय जायफ्रा गाननो गोसो दखानाव फैनानै लांफैनो हागोन प्रदाकसनाबो जा मोजां आंबो जा मोजां मोन्दों गाननानै